आङो मोनसे हानजाजों खारफानो मोनदोंमोन बे हानजा खारनायाव गावजोंगाव नाथ्रोत नुथ्रोत जालायनाय बुलायनाय जायो आरो बे गोग्लैनायाव सोरहाबा दुखु मोनो सोरहाबा आथिं लोरियो आखाइ लोरियो बिदिनो आङो मोनसे हानजायाव खारफादोंमोन बे खारफानायावनो बेबायदि मोन्दांथिखौ मोनो खारनाय बादायलायनाय एबा एबा आर्मि एबा पुलिसनि खारनाय हानजायाव खारोब्ला ज' ज' गैयाब्लाबो जौसे एबा नैजौ जनसो ग्रुप बानायनानै होयो बैयाव खारनायाव नाथ्रोत नुथ्रोत जालायो गावजों गाव जायगा मोनलाया थोन थोन जालायनानै गाव गावनो बोरैबा गोलैनाय सोरबा खुन्थेंनाय बिदि जायो आरो

खारनाय बारनो बेयाव बारा साबा सयजन गाहामल' मोनसे ग्रुपनिफ्राय सायखनाय जायो बेवहायनो सोर साबसिन एबा टाइमसिननि सिगां मोनहैयो बेफोरखौ एक्सिलेन्ट मारिनानै होनाय जायो एक्सिलेन्ट मारिबा बेहा साख्रि एबा पुलिस साख्रि एबा आर्मि साख्रि मोननायाव गोरलै जायो जायो बे खारनाय बादायलायनायखौ खारनोब्लाबो साख्रि लानोब्लाबो गाव गावखौ फिटनेसखौ फुं एबा बेलासियाव खारबाय थानानै गोख्रों फिटनेस खालामबाय थानांगौ जायो फिटनेस खालामनो गोख्रों खारनाय फिटनेस खालामाब्ला बियो डायरेक्ट बै हान्जायाव खारफालायनो हानाय नङा जायनि थाखाय बियो गावनो खारनानै प्रेक्टिस खालामाखै